आसामाव खुंजानाय रंजाथाइ फोरबोफोरनि गेजेराव बैसागुवा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिदिरसिन फोरबो बर'निल' नङा बे फोरबोआ असमिया हारिनिबो मोनसे गिदिर फोरबो बैसागु बोथोराव जोंंनि बर' हारिफोरा रंजानायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि हारिमुखौ रैखा खालामनानै लाखियो दिनै गाबोन बर'आ रंजानाय फोरबोखौ बैसागु बोथोराव जौसाङाव लानानै थांबाय नाथाय गोदो गोदाय जोङो जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो नख'रावनो बेफोरखौ खुङोमोन रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गासिबबो सुबुं माहारियानो गोसो रंजाखांनायजों जोङो बेखौ गोदान बोसोर बैसागु होननानै बरायमोन बे बरायनाय फोरबोआ दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव दङ बे बर'नि गेजेराव बैसागु फोरबो खुंनायाव रंजानायजों लोगोसेनो गोबां गेलेनाय हाबाफारिबो लाफायो बे गेलेनाय हाबाफारिखौ बैसागुनि बैसागु फोरबो खुंनायनि एसे सिगाङाव बा एसे उनाव गोरोबनाय सम लानानै फालियो जेरै बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय आमाय जुमाइ गेलनाय खिखर गेलेनाय दंफां दालाय बोफायनाय दुरुं बोलायलायनाय बेफोर खेलाफ्रा बेफोर गेलेनायफ्रा गोदो गोदानिफ्रायनो बर'नि गेजेराव सोलिबोबाय थानाय गेलेनाय थिक बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया दोहोरोमाव जोंनि बर' हारिनि दोहोरोमा बाथौ बाथौवानो गुदि बे बाथौ दोहोरोमखौ जोंनि बर' हारिफोरा गोदो गोदाय मिथिस'नो हायै समनिफ्रायनो सिबिबोदों खुलुमबोदों सिजौ सिजौवा जोंनि बर' हारिनि खुलुमजानाय फांसे बिफांब्लाबो नाथाय जों बेखौ बेवहायनो जोंनि इसोरनि महरखौ जोङो नागिरनानै इसोरखौ जोङो बेयावनो थायो गोसोआव लानानै जोङो गोसोनि मोनसे थि खालामनानै लानाय बिफां महरै जोङो बेखौ इसोर होननानै जोङो खुलुमो बेनो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि मोनसे सिन इसोर खुलुमनायनि मोनसे सिन जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबोनाय बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजों बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजों जोङो सिबिनाय खुलुमनाय बायदिसिना आसार खान्थि नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो जोंनि खेराइ होननाय मोनसे फोरबोखौ जोङो खुङो बर' हारिया खुङो बे खेराइ फोरबोआव जोंनि गोदो गोदानिफ्रायनो बर' हारिया मा मा खालामबोदों मा मा रायजो जाबोनाय समाव मा मा निदान खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नायनि राहा निदान खैफोद आफोदफोराव जों मा खालामनांगौ बेफोरनि माखासे हाबा हुखाखौ खेराइनि गेजेरजों जोङो मावो बे खेराइयाव सासे ओलोंगि खाङो सासे दौदिनिया ओलोंगि खांनायनि गेजेरजों बर' हारिनि सुखु दुखुखौ फोरमायो बर' हारिया मा जागोन बेफोरखौ फोरमायो बर' हारिया बोरै रैखाथि मोननो हागोन बेफोरखौ फोरमायो गोदो गोदायनि दावहायाव थांनाय बेफोरखौबो दौदिनिया ओलोंगि खांनायनि गेजेरजों मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लानानै गोबां गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय खान्थिफोरखौ लानानै ओलोंगि खांनानै दिनैसिमबो सुबुंनि गेजेराव बे समाजारि मोनसे फोरबोआव फोरमायथिनानै होयो बोसोराव खनसे खेराइनायनि गेजेरजों बर' हारिया जोंनि बाथौ दोहोरोमखौ मोजाङैनो सिबियो